آج کل ٹیلی ویژن میں تو ہر لوگ ہر انسان ہی سب بہت سارا چیز دیکھتا ہے اور بہت ساری چیز بھی ہوتے ہیں کامیڈی ڈرامہ سیریل بہت ساری چیز ہوتے ہیں جس میں سے بہت سارا ہر آدمی دیکھتا ہے اس اس سے کہ مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے کامیڈی شو کامیڈی شو ہنسی مذاک انجوائمنٹ یہ سب چیز جیسے کہ جیسے کہ ٹیلی ویژن پہ یوٹیوب پہ ایک شو آتا ہے کپل شرما شو اس میں بہت بہت اچھا لگتا ہے یہ کامیڈی شو ہے انجوائمنٹ انسان خود بھی فریش ہو جاتا ہے اچھا شو ہے پاکستانی شو بھی ہے کامیڈی شو ہے دیکھنا چاہیے اور اچھا بھی لگتا ہے اس میں بہت سارے انجوائمنٹ ہے ہنسی ہنسی مذاک انسان اچھا سے دیس میں دیکھ لیتا ہے اور اچھا لگتا ہے اور وہ خود بھی اچھا لگتا ہے اور بہت ہی مزہ آتا ہے دیکھنے میں اور بہت سارے ڈراما ہیں سیریلس ہے جو کہ بہت لوگ دیکھتے ہیں اور میرا خود ہی پسندیدہ شو ہے یوٹیوب پہ آتا ہے کپل شرما دا کپل دا شرما شو اور پاکستانی پاکستانی ڈراما اور شو ہے تابش ہاشمی شو وہ بھی اچھا لگتا ہے اور میرا خود ہی پسندیدہ شو کامیڈی شو ہی اچھا زیادہ اچھا لگتا ہے اور مجھے پسند بھی ہے